पंदरा ऑगस्ट एकोणशे सत्तेचाळीस ह्या दिसाक आमचो भारत स्वतंत्र जाल्लो तशेंच एकोणीस डिसेंबर एकोणशे एकसश्ट ह्या वर्साक गोंयाक पोर्तुगीजां पासून मुक्ती मेळली सव्वीस जानेवारी एकोणशे पन्नास ह्या दिसाक आमचो भारताचो प्रजासत्ताक दिन म्हणून मनयतात तशेंच दोन ऑक्टोबर हो दीस महात्मा गांधी जयंती तशेंच लाल बाहादूर शास्त्री जयंती म्हणून मनयतात तशेंच पांच सप्टेंबर हो शिक्षक दीस म्हणून साजरो करतात